क्रीम फेयर लवली क्रीम लिए थे जो अच्छा नहीं था उसे दुकानदार को वापस किया वापस करने के बाद वह हम उसे शिकायत की तो उसको उने उसने वापस कर लिया